हीअं त मुंहिंजा सभु खाधा ॾाढा सुठा ठहंदा आहिनि जीअं त पाव भाॼी नूडल्स कढ़ी चांवर मंचूरियन पूड़ी भाॼी साई भाॼी भुगा चांवर मसाले वारा सिंधी बियर ऐं घणे ई कुझु पर सिंधी मिठाइनि जो जंहिंमहिल वारो ईंदो आहे त मां थोरो ॾकी वेंदी आहियां ऐं सोचींदी आहियां ऐं कीअं ठाहियां त सिंधी मिठाइयूं घर में न ठहंदियूं आहिनि जीअं त सिंगर जी मिठाई नारेल जी मिठाई मोहन थाल ग़ुलाब जमूं सियारे जा खोण वारा ऐं सुके मेवे वारा लॾूं मूंखां न ठहंदा आहिनि पर घणे ई कोशिशि कंदी आहियां ऐं क़ामयाबु न थींदी आहियां इन खां मां महसूसु कंदी आहियां त मिठाई बाज़ार मां वठी खाइण घुरिजे ऐं पैसनि जो बि नुक़सानु न कॼे वक़्त जो बि नुक़सानु न कॼे